नमस्ते नमस्ते क्या हालचाल है हाँ हाँ तो कम्प्यूटर लगवाने के लिए कम्प्यूटर का अलग से जो है रूम भी बनवाना पड़ेगा ना हाँ भाई ठीक है मालिक मालिक है तो उतना बजट सरकार से आएगी तभी ना हम करवा पाएँगे मान लीजिए बजट हमारे पास आती है कि रूम बनवाने की तो रूम भी बनवा देंगे और कम्प्यूटर भी लगवा देंगे हाँ हाँ हाँ कोशिश कोशिश तो हम करेंगे ही कि यही जो है गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाई विकास का काम हो लेकिन सरकार से जब बजट आएगी तभी ना सरकार से वह तो बजट आती है कि नहीं इस चीज़ के लिए प्राइमरी इस्कूल के लिए अलग बजट आती है गाँव के विकास की अलग बजट आती है गाँव में खंजा यह जो है माटी फ़िकवाने का काम जो है अलग होता है तो अलग अलग विभाग ना है

वही सरकार सरकार की इस समय तो प्लान है ही है कि जो है जो है जे हर जगह कम्प्यूटर लगवा दिया जाए लेकिन बजट जो है तो हर जगह नहीं न भेज रही है सरकार आ बजट के हिसाब से अगर बजट जैसे ही आती है तो हम वहाँ कम्प्यूटर और रूम बनवा करके कम्प्यूटर की उसमें व्यवस्था कर देंगे और उसमें जो है कम्प्यूटर ऑपरेटर भी रख दिया जाएगा वह जो है बच्चों को पढ़ाए लिखाएगा अपना समझाएगा हाँ हाँ हाँ ऊ उसी लिए इस इसीलिए इसीलिए तो जो है कम्प्यूटर की व्यवस्था हो रही है प्राइमरी इस्कूल में की कम्प्यूटर की व्यवस्था हो जाएगी तो बच्चे अपना पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सब चले जा रहे हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में और इसीलिए सरकार का जो है ख्याल है कि जो है अपना गाँव के भी प्राइमरी इस्कूल में भी कम्प्यूटर लगे और वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था हो सभी सरकार के पलान में जो है वह इंग्लिश मीडियम चल रहा है तो वहाँ पर तो हो गई है व्यवस्था लेकिन ब्लॉक में ब्लॉक में कहीं एक दो जगह जो है इंग्लिश मीडियम चल रहा है लेकिन कम्प्यूटर करीब करीब हर जगह हो जाएँगे कम्प्यूटर लगवाना भी है और नहीं दूसरे बजट से हम यह दूसरी बजट से भी हम देखते हैं अगर कोई अगर मान लीजिए वैसा होगा विकास का तो उसमें भी वह अगर लग जाएगा तो लगवा देंगे

हाँ ठीक ठीक है ठीक है जैसे ही सरकार की प्लान में आता है तो हम तुरंत करवा देंगे ठीक है ठीक ठीक ठीक है